हाल जे गुज़िरियल वर्षनि में असां जी अर्थव्यवस्था सुठे तरीक़े सां इन करे हली आहे की असांजी सरकार इन में इलाही दिलचस्पी ॾेखारे थी ऐं कमु धंधा इलाही ढंग सां हलनि था जंहिं जे करे असां जी अर्थव्यवस्था सुठी थी आहे ऐं असां अर्थव्यवस्था जे मामले में वर्ल्ड में पंजे नम्बर ते अचणु जी राह ते आहियूं ॿियो असांजी इंटरनेट ऐं मोबाइल बैंकिंग जीअं यू पी आई वग़ैरह सां कमु हले थो इन में असांखे इलाही आसानी थी वई आहे जीअं असांखे बैंक वग़ैरह घटि वञिणो थो पए टाईम बचे थो ऐं घरु वेठे वेठे वितियत कमु करे था वठऊं ऐं ख़रीदारी वग़ैरह बि बैंक बैंकिंग जे ऐं इंटरनेट जे माध्यम सां कम इन करे इलाही आसानी थी वई आहे इंटरनेट वग़ैरह सां